पहले हम लोग जाते हैं नदी नदी में जाते हैं देखते हैं उसके बाद में देख दाख के रात में मछली लगाने के लिए जगह खोजते हैं नदी में मछ्ली हैं कि नहीं उसके बाद में देख दाख कर आते हैं तो उसके बाद में हम लोग जाल बनाते हैं जाल बना उना कर फर्स्ट क्लास के फीट कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग फर्स्ट क्लास के फीट कर लेते हैं तो उसके बाद में ले जाते हैं जाल लेकर जाते हैं जाल लेकर लगा कर पूरा जाल को हम लोग पूरा बकायदे फैला लेते हैं फैला कर उसको खूब बकायदे जब फटा हुआ है खूब उसको बनाते सिलते हैं सिलते सिलते कम से कम में दो दिन सिलते हैं जाल को जाल को जब सिल लेते हैं तो उसको आपन बना करके फैला कर तब उसके बाद में हम लोग जाते हैं नदी नदी ले कर जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग नदी में देखते है पानी पहले किधर ज़्यादा है पानी ज़्यादा जिधर होता है तब हम लोग वहाँ पर हलते हैं हल कर देखते हैं पानी कितना है डूबाह है कि तैरना पड़ पड़ेगा उसमें कि कर कितना पानी है उसके बाद में हम लोग देख दाख कर आते हैं बाहर निकलते हैं बाहर निकल कर जाल को पूरा बकायदे फैला लेते हैं फैला कर उसके बाद में हम लोग जाल को एक डालते हैं डाल कर उसके बाद में छोड़ देते हैं पानी भर जाते हैं फिर जाल को पकड़ कर बैठा लेते हैं बैठा कर उसको बैठा कर फिर निकल जाते हैं निकलकर उसको जाल को एक दो घंटे एक दो घंटा उसको हम लोग छोड़ देते हैं छोड़ कर फिर हम लोग हाथ से मछ्ली ता ऊ नदी में पकड़ते हैं पकड़ लेते हैं पकड़ते पकड़ते तो हम लोग को दो घंटा लग जाता हैं तो दो घंटा लग जाता फिर हम लोग जाल को निकालते हैं निकाल कर फिर उसके बाद में हम लोग बकायदे मछ्ली को पकड़ कर बाहर निकालते हैं जाल को जाल मछली में फसी हुई है तो हम लोग उस जाल को जब मच्छी निकालते है तो जाल को तो उसमें देखते हैं तो मछली बहुत फसी हुई है जब फसी हुई है तो उसको हम लोग बकायदे जाल में ले मच्छी निकालते हैं निकाल के फसलस फसला है वो फसला है वो फसला से जब निकालते हैं तो उसमें पूरा निकाल लेते बीन बान कर रख लेते हैं रख करके फिर उसको जाल को हम लोग को रखकर फिर जाल को हम लोग डाल देते हैं जाल को डाल देते हैं फिर जाल को डाल कर फिर हम लोग पानी भर जाते हैं पानी में डाल कर फिर जाल को बैठा देते हैं बैठा कर उसको बाद में हम लोग क्या करते हैं फिर बैठे रहते हैं फिर बैठे बैठ रहते है तो फिर उसके बाद में मन में आता है चलते हैं फिर उसके बाद में जाल को नदी में चीर डालते हैं हलेंगे तो कुछ पकड़ेंगे बैठ कर क्या करेंगे अपन बैठ कर पकड़ते हैं फिर मच्छी को पकड़ के उसके बाद में हम लोग एक दो घंटा फिर पकड़ते है नहाते हैं खेलते है उसी में पूरा एकदम मच्छी जब फस जाती तो फिर लेकर तो वो जाल को निकालने के लिए बोलती हूँ जाल निकालते हैं भाई चलो जाल निकाल लेते हैं जाल निकाल के उसके बाद में अपन मच्छी ले कर चलेंगे घरे घर ले जाएँगे तो घर में खा पत्ता जो रहता है उसमें अपन बिनते मछली में ले के बीनकर मच्छी घर वालों को दे देते हैं घर वाले क्या करते है अपना बनाते हैं धो धाकर उसको फर्स्ट क्लास के सफाई करके उसको बनाते हैं बना उना कर अपना फर्स्ट क्लास के फिर उसमें हम लोग क्या करते खाना उना खाकर फिर मच्छी मारने चले जाते हैं मच्छी मार कर आते हैं फिर मच्छी मारने चले जाते हैं मछली मार कर फिर जाल ऊल लेकर अपना चले जाते हैं जाल ले जाकर फिर पहले अपना वो ही काम हम लोग का डेली मछली बहुत मछली मार कर हम लोग को क्या करना है उस जाल को फिर उसी तरफ फैलाना है फैला कर फिर मच्छी जाल को हम लोग को डाल देना है डाल के पानी में बैठा देना बैठाकर फर्स्ट क्लास के उसमें छोड़ देना फिर पकड़ना है पकड़कर फिर उसको कर के छोड़ देना है जाल को डाल कर फिर हाथे से हम लोग पकड़ते हैं पकड़कर फिर पकड़ते पकड़ते एक दो घंटा हो जाता है दो घंटा हो जाता है उसके बाद में हम लोग फिर मच्छी को फिर चले जाते हैं चलकर फिर आते हैं घर पर बोलते हैं राजे हैं पर बोलते हैं जाते हैं जब आते हैं मच्छी मारने फिर जाएँगे हम लोग बना कर खा पी लेते हैं तो फिर चलते हैं मच्छी मारने मछली मार उर कर फिर तालाब मे जाते हैं अब देखिए तालाब में हम लोग जाते हैं पहले तालाब को देखते हैं घर घर उर में जाल फसेगी नहीं नया छानते हैं छानने वाले जाल ले जाते हैं छानते छानते हम लोग मच्छी को बड़ी बढ़िया यार फसती नहीं एक दो किलो का रो फसते हैं सब कुछ बड़ी बड़ी मच्छी पकड़ते हैं कोई कोई वही सब कुछ हम लोग लेकर मारते हैं मारते मारते मारते कम से कम पूरे दिन चार पाँच घंटा लग जाता है क्या करें यार हम लोग उसी में मारते हैं मार उर कर कर ले इधर से उधर करते नहाते वाते हैं मच्छी पकड़ते हैं घूम घाम कर फिर स्विमिंग पकड़ते हैं घूम घामकर शाम तक हो जाता है शाम हो जाता है तो हम लोग को क्या करना है मछली को फिर लेकर आना है फिर लाना है पकड़कर फिर वही धुलाई उलाई घर वाले करते हैं अपना बनाते है खाते हैं हम लोग भी खाते हैं फिर हम लोग को फिर चले जाते हैं मछली मारने मछली मार कर आ जाते हैं फिर जाल उल लेकर जाल डालते हैं जाल डालकर फिर उसी में हम लोग पड़े रहते हैं दिन भर हम लोग का डेली काम यही है मच्छी मारना मच्छी मारना निकालना लाना है खाना है बनाना है सब कुछ एक काम है हम लोग का उसमें उसी से हम लोग का बहुत काम करते हैं बैठ कर हम लोग क्या करते हैं कुछ काम है यही सब करते हैं लाना मारना खाना पीना इसी में करना है तो मच्छी है क्योंकि हम लोग को मच्छी मिल गया दो किलो पर उन बोला तो उसको सब बोले हम लोग चलते हैं बनाते हैं उन जाल को पकड़ने हम लोग पूरा दिन बना लिए बना ऊना कर खा उ कर आराम से चले जाते हैं तो फर्स्ट क्लास का वो कर दिया फिर सुबह हुआ सुबह हुआ तो फिर गए जाकर सको लाए बन जाल फट गई हमारा जाल फट गया तो फिर हम लोग को ले गया बन सिलाई किया उसको सिलाई कर के फर्स्ट क्लास करके कायदे अपने ये अपना करके अपना करके मत करके मछली को अपना मारते हैं मारकर फर्स्ट क्लास का ऊ तू करते हैं कर के जाल को फिर हम लोग बना लिए जब बना कर फिर जाल को तल नदी तालाब में डाल दिए हैं जाल डाल दिए उसके बाद में हम लोग फिर मार रहें मरते मारते मारते मारते मारते मारते फिर तीन घुट लिया उनको एक एक दिन हम लोग का पूरा समय चला गया उसी में मच्छी में खूब गाँठ मारके खूब मच्छी अच्छे से मच्छी खूब मिला उसी में मारते है हम लोग मच्छी घर लाते हैं करते हैं अपना बकायदे सब कुछ लाते खिलाते पिलाते हैं वो हम भी खाते हैं अपना घर परिवार सब खाता है हो होता है तो दोपहर के बाद में मच्छी के बारे में बहुत कुछ है मच्छी है तो जहान है मछली अपना सब कुछ करती है मछली मारो अपना सब करके अपना देख दाख कर सब का सब कुछ करते मच्छी उसी में मारते हैं मछली नदी अब चलते हैं नदी के बारे में नदी में जाती है तो उसके बाद में मारते हैं नदी जाल को डालते हैं डाल ऊल कर आते हैं उसके बाद में सब कुछ करते हैं मछली मारते हैं मछली को उसके बाद में उसके बाद में होता है क्या अपने बारे में जाल को नदी में ले चलते है जाल हमारी फट गई जाल फट गई तो उसको हम लोग फिर सिलाई करते हैं सिलाई करके फर्स्ट क्लास के बकायदे अपना सब कुछ करते हैं कहते हैं उसके बाद में होता है अपना वो कर परिवार को कि अपना देते हैं महिला अपना बनाती हैं मच्छी को पकड़ने से पहले अपना सब कुछ होता है क्या कहते हैं अपना अब समझ में आ गया अपना